एह्दे च असेंगी पुच्छे दा ति तुंदे जेह्ड़ा डांस प्रपामैंस ऐ ओह् तुसेंगी जाद ऐ जां नेईं ऐ ते में तां कोई जादा कीता बी नी डांस पर स्कूलें च कीता होग जाद बी नी ध्यान बी नी ऐ साढ़े कश ते मेरे जेह्ड़े डांस न में डांस बड़े घट्ट करनी आं और जेह्ड़ा डांस इयां ब्याह् कारज होइयैा उत्थें डांस करी ओड़ेआ जां इयां कोई निक्का मुट्टा फंक्शन होइया उत्थें डांस करी लैत्ता डांस केह् करना जित्थै बी करै कोई और सब तो जादा डांस स्कूलें च गै होंदा और मजा बी उऐं होंदा स्कूलैं बिच्च डांस होई तां और मेरे घरे आह्ले ओह् बी डांस करने गी मेरी भैन होई ओह् बी डांस करने गी और इयां उसी बी डांस करने दा इक अच्छा तरीका ऐ ओह् बी इच्छा डांस करदी ऐ में तां में बी इंट्रस्ट ऐ डांस करने गी जियां हून ब्याह् अवा दे सारे उत्थें गे उठी डैक बज्जा दा कोई उत्थै डांस करी ओड़ना कोई ढोल बज्जा दे होंन उत्थें डांस करी ले ते बस इयै होंदा डांस दी होर केह् होंदा कोई इंट्रस्ट होंदा डांस च कोई नेईं होंदा कुसै कुसै दी अपनी अपनी मर्जी होंदी सारें दी पर मिगी कोई इंट्रस्ट नी ऐ